अ'ऊं तु'सेंई सनानी जि'यां साढ़े उत्थै उधमपुर बिच कि'न्नी जादा भाशा बोलदे डोगरी होई गेई जि'यां हिंदी होई गेई गद्दी होई गेई किश लोग भद्रवाही बी बोलदे में तु'सेंई सनानी जादातर इत्थै उधमपुर बिच इत्थै डोगरी गै बोलदे इत्थै दिक्खो कि'न्ने ज़्यादा तेहार मनाए जंदे ते जि'यां साढ़े इत्थै बच्छ दुआ रखदियां जनानियां औरतां ते बच्छ दुआ बी रखदियां ओह कैह्दे आस्तै होंदी अपनी बच्चें होंदी लेकिन हून साढ़े इत्थै उधमपुर च सारे शा जादा फेमस ते देवका मेला देवका मेला बी लोक जंदे कि'न्नी शरद्धा कन्नै जंदे उत्थै मेला शेला दिखदे मजे मुजे लैने'ई जंदे बच्चे ते जादातर जंदे गै मेला दिक्खने क्योंकि उ'नें मेला दिक्खना बड़ा पसंद ऐ साढ़े देवका दा पैह्लें दा मेला लगदा एह् धार्मिक ऐ क्योंकि एह्दे च लोकें'ई जाना बड़ा गै ज़्यादा पसंद ऐ होर बी केह् होई आ साढ़े इत्थै लोक बड़े ज़्यादा अच्छे न इ'यां हर इक ध्यार ते बड़े अच्छे तरीके कन्नै मनांदे गै मनांदे